व्यापार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हिन्दी भाषा का उपयोग सीखना क्योंकि सामने वाला जो भी सामान जो भी ग्राहक आता है हमसे सामान मांगने क्योंकि भांति भांति तरीके के लोग आते हैं जिनकी अलग अलग तरह की भाषाएँ होती हैं होती सब हिन्दी ही हैं लेकिन किसी गाँव की किसी की खड़ी भाषा होती किसी कि टेढ़ी भाषा होती है तो ग्राहकों से जब तक हम उनकी बात को सुनेंगे नहीं जब तक हिन्दी का हम उनका प्रयोग समझेंगे नहीं तब तक उनसे हमारा व्यवहार जो है तब तक उनसे हमारा जो भी लेन देन रहेगा जो भी वो सामान मांगते हैं तो हम जब समझेंगे नहीं तुमको तो क्या दे पाएंगे तो सबसे पहले हिन्दी भाषा का प्रयोग हम लोग हिन्दी भाषा समझते हैं कि गाँव से कोई व्यक्ति आया है और उसने कोई भी समान हमसे मांगा मैं दुकानदार हूँ और उसने कोई भी सामान हमसे मांगा तो मैं उसकी हिन्दी भाषा का प्रयोग तो हिन्दी भाषा अपने यहाँ की मातृभाषा है जिसका कई तरह का प्रयोग होता है जिसके कई तरह से समझने की बातें होती हैं ग्राहकों को अलग अलग गाँव से अलग अलग राज्य से जो भी वहाँ के गाँव हैं जो भी वहाँ जो भी राज्य की जो भी हिन्दी भाषा है जिसको समझने के लिए हम लोग को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हिन्दी भाषा में कई भाषाएं ऐसी हैं कि जोकि कम समझ में आती हैं लेकिन हम लोग को ग्राहकों को देखना रहता है और ग्राहकों को उनकी भाषा समझ के उस तरह सामान देके उनको अपना ग्राहक बनाना है हमेशा के लिए ताकि जब भी वो कोई भी समान लें तो हमारे पास आएँ हमारी दुकान पे आएँ हमसे समान लें और धीरे धीरे वही ग्राहक धीरे धीरे धीरे धीरे करके चार ग्राहकों को और जोड़ता है और इससे हमारे व्यापार में इससे हमारे उद्योग में इससे हमारे हर चीज में व्यवहार में बढ़ोतरी होती है और ग्राहकों की संख्या बढ़ती है ग्राहकों को हम लोग हर भाषा में हर चीज में समझने का प्रयास करते हैं उनको हर चीज में हर समय उनके लिए खड़े रहते हैं ग्राहकों की जो भाषा होती है हिन्दी जो कठिन हिन्दी होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं फिर धीरे धीरे हम भी सारी क्षेत्र की सारी राज्यों की भाषाओं को समझ के धीरे धीरे ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उनको सारा सामान देते हैं तो इस तरह की जो भाषाओं का प्रयोग हैं जो हिन्दी का हम लोग करते हैं तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करके और भी तमाम तरह की भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है लेकिन हिन्दी भाषा अपनी ऐसी भाषा है कि कि जिसका प्रयोग करके हम ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हैं आकर्षित करते हैं जो लोग अंग्रेज़ी भी बोलते हैं तो मैं तब भी हिन्दी भाषा बोल के उनको अपनी तरह आकर्षित करके उनको सामान देता हूँ क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो इस भाषा का हमें हमेशा सदैव प्रयोग करते हैं और हिन्दी भाषा का उपयोग करके हम लोग कष्ट ग्राहकों को अपनी तरफ जो भी उनकी समस्याएँ रहती हैं सुनते हैं